मोब्लिब गोहोखौ गंसे गामियाव गुबुन गुबुन गोबां रोखोमनि हाबाफोराव बाहायनो हायो जेरैहाय गंसे माइ मिल एबा माइ सौग्रा मेसिन बेखौ मोब्लिबनि गेजेरजोंबो जोङो बाहायनो हायो दा बेफोरबायदिनि गेजेरजों गामि गामिफोराव न'खर सोलिनायाव जोंनि मोब्लिब गोहोफोरखौ सावनायनि अनगायैबो मेसिन सालायनायाव जोङो बाहायनो हायो लोगोसे आबाद फोथाराव जेब्ला दै गैया जायो अब्ला जोङो बेखौ मेसिननि गेजेरजों एबा वाटार पाम्पिंनि गेजेरजों जोंनि मोब्लिब गोहोफोरखौबो बाहायदेरनाय जोङो नुनो मोनो बेनिखायनो जोंनि गामियारि ओनसोलफोराव गोबांथार बिथिङाव गोबांथार आबाद मावनायाव जोंनि मोब्लिब गोहोफोरखौ गामियारि सुबुंफोरा बेखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो